आमच्या वाठारांतल्यो खाजगी बँको म्हणल्यार गोवा स्टेट कॉओपरेटीव बँक काणकोण अर्बन बँक म्हापसा अर्बन बँक पैंगीण अ स्टेट कॉओपरेटीव बँक अश्यो कितल्योश्योच खाजगी बँको आसात आनी तातूंतल्यान रीण लोकांक मोठ्या प्रमाणान दिवप जाता पूण रीण आनी विम्या खातीर अर्ज करपाक सुरक्षीत बँको म्हणल्यार सरकारी बँको सरकारी बँकांक शास्वती आसा सरकारी बँकांतल्यान जरी आमकां एक कडक नेमावळी जरी आमच्या मुखार दवरली तरी आसतना एखादें रीण काडप किंवा अन्य काही ज्यो फॅसिलिटी आसात त्यो सरकारी बँकांनीच आमी घेवप हें समाजाच्या दृश्टीन सुरक्षीत आसा अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा